میں اگر كسی فلمی ستارے سے ذاتی طور پر ملنا چاہوں گا تو وہ ایس آر کے ہوں گے اور ان سے میں اگر ملتا ہوں تو جو میں ان سے ملنے كے بعد ایک سوال پوچھنا چاہوں گا تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا كہ ان كے جو ان كا جو سینس آف ہیومر ہے اس كے بارے میں معلوم كرنا چاہوں گا كیوںكہ جس طرح سے وہ كسی بھی طرح كا سوال جب ہم ان كے سامنے ركھتے ہیں تو وہ اس كا ایک بالكل پولائٹلی اور بالكل نرم انداز میں بالكل كلیر اس چیز كا جواب دینا اور بالكل مطلب پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات كرنا تو یہ ایک اپنے آپ میں ایک قابلیت ہوتی ہے تو میں اس چیز كے بارے میں جاننا چاہوں گا ایس آر كے صاحب سے کہ وہ كس طرح اس چیز كو جو ہے ہینڈل كرتے ہیں اور كس طرح سے مطلب بالكل جیسے ہی سامنے سے كوئی سوال ہوتا ہے كوئی پوائنٹ اٹھایا جاتا ہے تو اس پہ وہ فوراً ریایكٹ كر دیتے ہیں اور بہت اچھی طریقہ سے تو یہ سب میں اگر كبھی ملتا ہوں ایس آر كے سے تو یہ پوچھوں گا